हरि ओम हा मूंखे हिक जियो जो नेट विझाइणो आहे ऐं कॉलिंग लाइ बि खपे त तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा इन जा प्लान जे बारे में

मां ज्योति रहमानी पई ॻाल्हायां आदिपुर चौठ बाज़ारि मां हा मां मुंहिंजो पहिरों एयरटेल हूंदो हो पर मां उन खे फ़ेरे करे उन खे जियो करे छॾियो पर हाणे मूंखे समुझ में न थो अचे त मां हाणे कहिड़ो पैक करायां त तव्हां थोरो मूंखे ॿुधाईंदा आहिनि बारे में मुंहिंजो फ़ोन त स्मार्ट फ़ोन आहे नओं फ़ोन हाणे वरितो हा धन्यवाद दादी हा त तव्हां ॿुधायो कहिड़ा कहिड़ा पैक आहिनि मूंखे घटि में घटि ॿ कलाक खपनि जंहिं मां ट्यूशन ते ऑन लाइन ट्यूशन ॾींदी आहियां उन में मूंखे कलाक ॿ कलाक ट्यूशन लाइ खपनि ऐं थोरो घणो मां यूट्यूब ॾिसंदी आहियां थोरो गूगल में सर्च कंदी आहियां थोरो सोशल मीडिया ऐं थोरो जानकारी जे लाइ मूंखे उहे पैक ॿुधायो जेके मुंहिंजे इन जानकारी जे लाइ सही हुजनि अरे वाह ही त सुठो आहे ऐं एस एम एस बि उन में छा आहिनि एस एम एस ते घणा पैसा लगंदा अच्छा अरे ही प्लान त ॾाढो सुठो आहे ई टिनि महिननि जो प्लान सही आहे ऐं इन खां को को हुजे ॿियो को नंढो या जेको रेगुलर में हलंदो हुजे प्लान जेके मुंहिंजे लाइ सूटेबिल हुजे जियो जो हाणे करायो आहे त जियो जो मां ॿुधो आहे कि सस्तो बि हूंदो आहे त तव्हां थोरो कुझु अलॻि ऐं थोरो सस्ते में ॿुधायो मूंखे हिक जी बि खपे हिक जी बी हुजे एस एम एस थोरा फ़्री हुजनि ऐं हा मूंखे कॉलिंग खपे मूंखे फ़ोन ते घणेई फ़ोन करिणा हुजनि त मां उन जे लाइ मूंखे उहो जियो प्लान ई खपे अच्छा इहो प्लान त ॾाढो सुठो आहे इहो प्लान मूंखे वणी वियो ऐं मुंहिंजे बज़ट जे अनुसार आहे इहो प्लान मूंखे घणो सुठो लॻो हाणे मां ॾिसंदमि तव्हां जे दुकान ते अची करे मां सॼो पोर्टेबिलिटी कराई आहे त हाणे तव्हां जे दुकान ते अची जियो जो मां प्लान भराए वेंदमि इहो मां तव्हांजे दुकान ते अची कंदमि ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल बराबरि